असांजे महाराष्ट्र में ईअं त माण्हू अलॻि अलॻि ज़ातियुनि जा रहंदा आहिनि पर हिते मुख्य भाषा जेका आहे उहा आहे मराठी हिते असांजे महाराष्ट्र में जेके बि ॿाहिरां माण्हूं हिते घुमण ईंदा आहिनि हूअ ख़ासि तौरु सां हिते वड़ो पाओ मिसल पाओ ऐं पूरण पोली पसंदि कंदा आहिनि हितां जा जेके नृत्य आहिनि जेके मशहूरु आहिनि उहे आहिनि लेज़ीन लाउनी कोली ऐं हिते चंङीयूं ई शयूं जेके हथनि सां ठाहियूं वेंदियूं आहिनि जीअं की चंङा चमिड़े जा समान थिया ऐं छ्पाई थी कपिड़े ऐं साड़ियुनि जे मथां